हलो आटो वाले भैया मैंने आटो बुक किया था कॉलेज से घर जाने के लिए लेकिन अभी तक आप आए ही नहीं क्यों क्या बात हो गई भाई हाँ हाँ नहीं मैंने बहुत देर से आटो बुक किया बुक किया था तो आप अभी तक किस कारण से आ नहीं पाए कॉलेज के पास में हूँ ये जो है ना चाय की दुकान उसके पास मैं आधे घंटे से आपका वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आटो आपका आटो बुक किया तो अभी तक आप क्यों नहीं आए हाँ हाँ नहीं नहीं तो भैया बिल्कुल जल्दी आइए मुझे घर बहुत जल्दी पहुँचना था इसीलिए मैंने आटो बुक किया था आपको अब तक तो आ जाना चाहिए था इसीलिए मैंने मैंने बोला कोई क्या बात हो गई अभी तक मेरा आटो जो बुक किया था वो नहीं आया इसीलिए कॉल लगाया आपको हाँ हाँ नहीं आप जल्दी दे पाँच दस मिनट में बिल्कुल यहाँ पर आ जाइए है ना ठीक है